پی ایم جی کلیان یوجنا اس اسکیم کا مقصد قریب ترین لوگوں کو مالی مالی امداد فراہم کرنا ہیں یہ ابھیان اقتصادی بحالی اور روزگار کے امکانات فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے سمردھی یوجنا یہ یوجنا نوجوان کو تعلیمی اور مہارتی فراہم کرنے کے لیے مخصوص ہے

دہلی میں کئی بڑی سرکاری اسکیمس اور پروگرامس ہیں جن کا مقصد عوام کو فائدہ پہنچانا ہیں